جی ہاں بہت ساری بیرونی سرگرمیاں ایسے ہیں جن میں جن سے میں لطف اندوز ہوتی ہوں جہاں خاص طور پر مجھے کرکٹ دیکھنا کا دیکھنے کا بہت شوق ہے جب بھی کہیں پر کرکٹ کرکٹ وغیرہ ہوتا ہے تو ان میں اسے دیکھنے میں اپنا وقت گزار گزارتی ہوں اور اور بہت سے اور بہت زیادہ لطف اٹھاتی ہوں ہوں اور اسی طریقے سے تہراتی ہے ٹریننگ ہے اور بھی اس پوسٹ کے بیروئیں سرگرمیاں ایسی ہیں جن سے میں بہت زیادہ لطف اندوز ہوتی ہوں میں ان کے کھیل دیکھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور خاص طور پر جو میرے پاس خالی وقت وقت ہوتا ہے یا میرے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو میں عام طور پر ان سارے اس پوسٹ کے اور بھی اور بیرونی سرگرمیاں میوں کو دیکھا کرتی ہوں اور بہت زیادہ لطف اندوز ہوتی ہوں اور میں اپنا وقت بہت انجوائے کرتی ہوں